मद्ध प्रदेश में कुछ लोकप्रिय जो एक्टिविटियाँ होती हैं उनमें हमारा जो पच पास में पचमणी है तो पचमणी जहाँ से जिस हाँ खोज हुई थी जिस रास्ते से तो उस रास्ते से हाइकिंग होती हे चौदह पंद्रह किलोमीटर की होती हे भोपाल के पास में पंद्रह किलोमीटर दूरी पर एक छोटा पचमणी है और एक अच्छा झरना है पास ही कबूतर पुलिया है कबूतर पुलिया भी वहाँ चच्चा लोग जाते हैं और अपने पिकनिक मनाते हैं तो उसमें भी हाइकिंग कर के जाते हैं इसके अलावा चौरागड़ है ये भी पचमणी में स्थित है अच्छी लम्बी हाइक है लोग तो लोग वहाँ पर हाइकिंग के लिए जाते हैं इसके अतिरिक्त यदि हम पचमणी की ही बात करें तो मध्य प्रदेश की तीसरी सब से मतलब देश की सब से तीस तीसरी सब से ऊँची चोटी धूपगड़ स्थित है तो वहाँ भी लोग हाइकिंग के लिए जाते हैं